हॅं हेल्लो कौन अच्छा अच्छा कोन गाँव सं डिस्टिक अच्छा अच्छा बोलू की भेल

हॅं

अच्छा अच्छा

हम हल तबे ने करब जब हमरा पास कोनो शिकायत हैत तबे ने करब कोनो अहाँ अयलियै तब ने करबै आ अहाँ अयलियै तब व्यवस्था करै छियै हम एफ आई आर करबै एकर हम ठीक छै तऽ अहाँ शिकायत लिखा दियौ जकर जकर नाम छै नाम जानै छियै ठीक छै तऽ अहाँ अपप्लिकेशन लिखू हम एफ आई आर करै छी समझलियै हूँह हॅं अपप्लिकेशन लीखय पड़त ने तब ने एफ आई आर करबै हम ओकर नाम दिअ पड़त ओहि पर हूँ हूँ अच्छा दारु कतय बिकैय छै से अच्छा एहन तरह के शिकायत कहियौ ने एलै हन समझलियै पहिल बेर अहाँ शिकायत करि रहल छी एक बेर शिकायत करै लए आना चाही शिकायत कियैक ने अहाँ करै छियै सर

तब हम कथी देखियौ सरकार जे हमरा अर कऽ बैठेलकै से कथी लए बैठेलकै हमरा अर के तनखा कथी के दय रहल छै तोरे अर के लिये ने सोचै छियै हमरा अर बैठल रहल छियै हमेशा सुरक्षा के लिये कोइ आबै हमरा पास ओकरा पास हम जाइ अहाँ सब अयबै तबे ने हम सब चलबै

देखू डरैक

देखियौ सब चीज के समाधान छै समझलियै आब जे शिकायत करबै डर नहि राखबै डर नहि छै डर राखबै ने तऽ ई सब कहियौ ने कय सकबै किछु हॅं ई तऽ बात हॅं ठीक अइ ठीक जकाँ एफ आई आर